आमच्या हांगा जायतीं तोडी हांवें तोडी आनी त्या तोड्यांत आमी नुस्तें दवरपाक वता पूण जायते भाशेन नुस्तें ना बारीक बारीक नुस्तें आहा आनी ओडलें म्हुटा तें तिगूर जायते लोकांक तिगूर खावपाक बरें लागता आनी थोडे लोक खायना पूण आमकां बरें लागता खावपाक आमी केन्ना केन्ना धरूंक येता तेन्ना व्हडले व्हडले नुस्तें व्हडले व्हडले तिगूर मेळटा तिंगा जायते लोक सोदता की हे नुस्तें खंय मेळटले बाजारान तें कांय मेळना आनी कोणा अेशकू थोड्यां बी गेलीं जाल्यार नुस्तें दवरपाक तांचे कडेन मेळटा आनी चोड कोन्न् म्हाका दिसता आमी तिगूर दोत्ता आनी दाकलीं बारीक नुस्तें मेळटा पूण तितू डिमांडान ना आनी सांगटा लागता सांगटा नुस्तें बारीक धाडयो आनी चिल्लापी आनी काडो काडो जाल्यार बसता लागता आनी सुंगटां बारीक सुंगटां पयलीं मेळटाली आतां चोड कोण मेळना ती पूण सुंगटांक प्रेस बरो चोड आहा डिमांड बरो आहा सुंगटांक आनी कुल्लेंक कुल्ल्यो जायत्यो पाटी बऱ्यो मोट्यो मोट्यो कुड्यो लागता काड्यो हातरांच्यो म्हणटा तेंकां आनी आमचे कडेन ती नॅट्स आसता तें दोता आसतना केन्ना दोन दोन तीन तीन बाराबो मेळटा आनी केन्ना केन्ना मेळो न्हय पूण कुल्लेंक आनी सुंगटांक बरो प्रेस आसा